देखा जाए तो राजस्थान में व्यावसायिक ये जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है जो स्किल डेवलपमेंट के जो अवसर्स हैं वो देखा जाए तो वो सरकार द्वारा भी दिए जाते हैं और वो प्राइवेटली भी दिए जाते हैं प्राइवेट संस्थानों में अगर आप जैसे उत्कर्ष हो गया अलग अलग दीक्षा क्लासेस हो गई गहलोत क्लासेस हो गई आकाश इंस्टिट्यूट हो गया बाएजूज़ हो गया इन के थ्रू बच्चे अगर उन्हें बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए अगर अप्लाई करना होता है तो वो उसमें जाते हैं और अगर सरकार द्वारा देखा जाए तो सरकार हमेशा कुछ ना कुछ कैम्प ऐसे लगाती रहती है जिससे क्या होता है कि जितने भी हमारे यहाँ पर ऐग्रिकल्चर की अगर हम लोग कृषि की बात करते हैं तो जैसे कि जो खेत में काम करने वाले लोग होते हैं तो उनको वो अलग से अवेयरनेस के लिए बताते हैं कि हाँ भाई ये ये चीज हैं तुम्हें इन कुछ बातों का ध्यान रखना है तो ऐसे कैम्प सरकार द्वारा चलाए जाते हैं जिससे जो लोगों ने खेती बाड़ी और उसके बारे में पता चलता है और बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में मुझे नहीं पता है इतना